नमस्ते नमस्ते केह् हाल ऐ

किश नी बच्चें गी पढ़ा दियां ठीक ऐ आं कोई गल्ल नी तुस लेई लैओ आं तुस एह् एह्दी लीव लिखियै तुस अपने साइन ते मेरे साइन ते प्रींसिपल दे साइन कराई ओड़ेओ फ्ही तुस जित्थै जानै होवै चली जाएओ में बच्चे दा कम्म सैंड करी ओड़गी तुसेंगी नेई नेई ओह् में दिक्खी लैगी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ